हम जो न्यूली बोर्न बच्चे होंदे उन्दा एह्दे गल्लै ख्याल रखदे कि ओनू भई अच्छी तरह मालिश करनी ओनू नेह्लाना ओनू दूद्ध पिलाना ओनू बिल्कुल प्यार कन्नै रक्खना ओह् बिल्कुल प्यार कन्नै उंटदी सेवा करनी पूरा उटनेंगी मालिश करनी ता कि उटनेंगी कोई ओह नि ओह् ते उंटदी जो डाइट होंदी ते ओह् एह् होंदा कि भई तिन जां छे म्हीने तक बच्चे दी मां दा दूद्ध गी पलैना फिर ओह्दे फिर थोह्ड़े थोह्ड़े फिर छे जां तिन म्हीने बाद उसी दाली दा सूप देना जां फिर चोल दा सूप देना जां दाल जां चोल दा सूप देना तां कि जियां अज्जकल एह् आई गे केरेलास आई गे एह् देने ओनू तां कि उंदी प्रोटीन मिले जां ओह् मिलग हा पर मां दा दूध कन्नै कन्नै रक्खना इक साल तक मां दा दूध कन्नै कन्नै रक्खना ताकि ओनू मां ओह् मिलता रहे जो मां के दूध में शक्ति होंदी ओह् किसे में शक्ति होंदी इच